आओर बचपनके जे एगो हमर जे छै से यात्रा अइ जे अपन हम अपन हम मातापिताके साथे गेल छलहुँ एकबेर वैद्यनाथधाम बाबाधाम जकरा कहल जाइए जेकि बहुत बढ़िआँ रहै बहुत आनन्दो आएल ओहिमे गेलासँ जेकि हमसभ एतऽ जे छै से अहाँके गङ्गाकात से जे छै जे छै से अहाँके बाउल जल बोझने एकबेर जे छै पैदल यात्रा गेलहुँ जेकि रास्तामे बहुत जगह जे छै से अहाँके बहुत जे छै से अहाँके काँवर यात्रोसँ मिलल हुनकोसभसँ हँसी मजाक करैत बातचीत करैत कोना जे छै से एतेक डेढ़ सौ किलोमीटरके जे दूरी अहाँके कोना हमसभ जे छै से हँसी मजाकमे पार कऽ लेलहुँ तकर नहि पता चलल जेकि बहुत मजा आएल गेलाके बाद जे छै से रास्तामे रुकैत किछु किछु खाइत पिएत अपन जे छै से जेकि जे छै से कोनो पएरमे चप्पल तप्पल नहि लेकिन फिर भी जे छै से अहाँके बहुत मजा आएल बाबाके महिमा रहै आओर जे छै से अहाँके एक बार जे काँवर यात्रिओसभ जे छै से जकरा बम कहल जाइए ओहोसभ बहुत तरहके मिलैत गेल जेकि हम जे छै से एकबेर पिछाँ अहाँके छुटि गेल रहौँ तऽ आओर जे छै से दोसर काँवरियासभ मिलल रहै हुनकासभ साथे गेलहुँ फेर ओतऽ जाकऽ जे छै से अहाँके मेन बाबाधाममे भेटलहुँ अपन गार्जिअनके ताहिके बाद जे छै इएहसब बहुत तरहके मजा आएल आओर जे छै से ओतऽ ओतुका जे छै से बाबाधामके जे छै से मुख्य अहाँके प्रसिद्ध अइ पेड़ा लड्डू चूड़ा जेकि ओतऽ हमसब खरीदलहुँ ओहिके बाद जे छै से आनन्द आएल आओर जे छै से ओतऽ जे छै से अहाँके जे छै काफी एगो चीज हमरा अपनासँ हमरा जे छै बहुत आश्चर्य लागल ओतुका भीड़ जे छै से अहाँके बहुत जादा मात्रामे भीड़ रहै छै बहुत काँवर यात्रा पहुँचि जाइ छै अहाँके खासकऽ कऽ जे छै से अहाँके दुर्गा पूजासब टाइममे जे छै से बहुत बहुत जे छै से गामके लोकसभ गाम अबै छथि ओकर बाद ओ अपन परिवारके साथ जे छै से बाबाके दर्शन करैलए जाइए आओर जे छै से भीड़के भीड़ जे छै से काफी जादा रहै छै लेकिन श्रद्धालुसभके जे छै मोनमे एतेक जे छै से विश्वास रहै छै लेकिन ओ पूजा करै छथि ताहिके बावजूदो जे छै आओर जे छै से बहुत आनन्द अबैए